हँ मधुयामिनी होटल रेस्टुरेंट कहलहुॅं जे अहाँ ओहिठाम हमर ऑर्डर छलए एहिमे भोजन पठेबाक छलैया तऽ ओहि संगे हमर कहबाक ई तात्पर्य छलए जेकि यदि अहाँ अखुनका गर्मी के समय मे लस्सी या जूस अइ सब तरहक कोनो ऑर्डर दऽ सकी तऽ से अहाँ लऽ लियऽ आ ओहो पठबा दिअ आ ओकर मूल्य जे हेतै तकर बिल पठा देब हमसब तीन गोटे लस्सी पिनिहार छी एहिठाम ओहि मात्रा मे लस्सी या छाँछ जे अहाँके एखन उपलब्ध भऽ सकय गर्मी छै मधुयामिनी के तऽ खूब नाम सुनै छी अहाँ अपन आदमी सब पठाउ हुनका हम तुरत नगद दऽ देबनि या पे फोन सऽ हुनका हम भुगतान कऽ देबनि आ ई हमर ऑर्डरके अहाँ तुरत लिअ जे अहाँ पठाउ समान हमसब एहिठाम अखन बैसल छी किछु बाहर सऽ मित्र आयल छथि आ पठायब ताहि लए अहाँके हम धन्यवाद ज्ञापित करै छी